स्कुलांत म्हजो फेवरेट सबजक्ट जो आसा तो हिंदी आशिल्लो कारण एक तर पयल्या वेळार जेन्ना पांचवेक पावलो तेन्ना हांव हिंदी शिकपाक लागलो आनी हिंदी प्रती म्हाका जी आवड आशिल्ली ती पयलींच्यान आशिल्ली कारण ल्हान आसतना आमी टिव्हीचेर हांव पयलींच्यान हिंदी आयकतालो आनी चडशें टिव्हीचेर हिंदीच आयकप जातालें मराठी चड आयकनाशिल्ले किंवा कोंकणी त्या वेळार चड चॅनल नाशिल्लेय बी सो हिंदी आयकून आयकून ती म्हाका आवड लागिल्ली ताज्या नंतर हांवें पांचवेच्यान जे हिंदीच घेतली आनी त्या भायर हिंदीतल्यो म्हाका चडश्यो काणयो आनी खास करून ताजें जें व्याकरण आसा तें म्हाका चड आवडटालें सो पाचवी ते मागीर धावी पर्यंत हांवे सगलें हिंदीचें व्याकरण बी सगळो शिकलो आनी कशे कांयी शब्द बरयतात कित्याक कांय हे शब्द चुकतात ताचें उच्चारण कशें करप खंयची खंयची अक्षरां कशी उच्चारली गेली वतात हें कायीं हांवें गोश्टी हिंदीचे पांचवी ते दावा मेरेन शिकलो ताच्या नंतर इवन अकरावी बारावी मागीर हांवें हिंदी घेतली आनी ताचे नंतर फुडेंय बी हांयेन हिंदीच चडशी घेतली आनी हिंदीनूच म्हजें करियर करपाचें हांवें थारायलें कारण हिंदीचें प्रती म्हाका पयलींच्यान ती आवड जी आशिल्ली ती मागीर सुद्दां उरली आनी एक तर आवडपाचो कारण म्हळ्यार म्हाका जो सर शिकयतालो हिंदीचो तोवूय म्हाका खूब आवडटा कारण मागीरची जी एक टिचर शिकयताली आनी आनी एकटो दुसरो सर शिकयतालो तोवूय म्हाका खुबशे आवडटाले आनी तांची जी शिकोवपाची पद्दत आशिल्ली हिंदी ती म्हाका खूब आवडटाली आनी हिंदी हो विशयूच असो आसा आनी हिंदी भाशाच अशी आसा की म्हळ्यार कोणाकूय अशी आवडटली आनी जी एक मिठी भाशा म्हणटात गोड भाशा ती हिंदी आसा आमची हिंदी ही भारताची राज भाशा म्हळ्यार ऑफिशीयल लेंगवेज ही आसा राष्ट्र भाशा आमी म्हणटात तिका पूण अजून ऑफिशयली तरी डिक्लेर केल्ली ना पूण राज भाशा आसा आनी हिंदीन भितर अशी खूब खास करून बाॅलीवूड गितांनी हिंदीचो प्रयोग करतात आनी हिंदी फिल्मां आज आमी खूब पळोवपाक शकतात आनी ते प्रमाणे हिंदीचे कडेन पयलीच्यान लोक आकर्शीत जातात बाॅलीवूड फिल्मांनी जे हिंदी वापरतात आनी हाॅलिवूडचीं गितां आसतात ते गितांक शब्दांचे बरोबर जी मागीर चाल दितात ते प्रमाणे खुबदां आमी बाॅलीवूडची हिंदीच आयकून खूब जे लोक आसात ते हिंदीचे प्रती आकर्शीत जातात ना म्हणलें जाल्यार सुद्दां आमी दुसरे भाशांक जरी आमी तशे महत्व दितातूत तातूंत दुबाव ना पूण हिंदीच्या प्रती जो एक आकर्शण आसा हें म्हाका दिसता प्रत्येक भारतीयाच्या मनांत पयलींच्यान आसा कारण एक तर ल्हानपणाच्यान आमी जेन्ना भुरगे टिव्हीचे मुखार सुद्दां बसतात तेन्ना एक तर इंग्लिश आनी हिंदी हे दोनूच चडशे पर्याय आसता खास करून कार्टुनां सुद्दां पळयतना कार्टून सुद्दां आमी पळयतना एक तर इंग्लिशेन आसता किंवा हिंदीन आसता आनी खास करून आतां डब्ड कार्टून जे आयिल्ले आसात तीं हिंदीन चडशे आतां भुरगे पळोवपाक तांकां आवडटा आनी तेन्नाच्यान एक हिंदी प्रती एक आवड निर्माण जाता म्हणून मागीर तीच आवड स्कुलांत सुद्दां जो दुसरे विशय शिकपाक किंवा हिंदीचेर सुद्दा काणयो वाचपाक तोच आवड आमकां मागीर तीच आवड मुखार आमकां वता मुखार आमकां मेळटा आनीक